हमसभ किसानी क्षेत्रसँ आबैत छी एहि लएकऽ जे छै से नया नया बिजनेसमऽ मखान जेनाकि मछली भए गेलय सब्जीसभ भए गेलय मक्का भए गेलय धानसभ ई लएकऽ बिजनेस कए सकैत छी हँ व्यवसाय शुरु करयके लिए सब्जीसभ जे छै से हमसभ किसानी क्षेत्र गांँववला आबैत छियै एहि लऽकऽ जे छै हमरा सभकऽ जेनाकि कोनो चीजकेँ सब्जीके खेती बाड़ी आओर जे छै से मछली पालन मखानके ई सभके जे छै से करयके लिए किछु बेसी हमरा सभकऽ जे छै से गाँवके क्षेत्रसँ मदद मिलैत छै जेनाकि बारिश ईसभ क्षेत्रके गाँवमे जे छै से मिलैत रहैत छै आओर जे छै आमसभके ईसभके कए सकैत छी